हेलो हमसभ मिथिलाके वासी आएल छी अहाँसभके लोकनिके बीचमे खेतीमे अल्लू मकइ धनियाँ रजमा ईसबके हमरा गाममे खेती होइए ओहिमे अल्लूके बढ़िआँ फसिल होइए आओर मकइ भी बढ़िआँ होइए रजमा भी बढ़िआँ होइए सब अपन अपन बजारमे गद्दीके रेटमे बेचल जाइए जे आदमी खाइ छै खाइले राखिके सबकिछु बिका जाए छै दोकान दौरीमे बड्ड लाभ छै खेती पथारीमे बड्ड लाभ छै खेती करबाके चाही सभ आदमी खेती करू अन्न एगो जीवन आधार छै अन्न खाके सभ आदमी जिन्दा छी खेतीके लक्ष्मी पात्र मानल जाइए ओ लक्ष्मी नहि उपजता तऽ कि खाएब ओकरा बेचिके दुइगो पाइओ होइए हमरा अहाँ किसान लोकके बुझलहुँ सभ आदमी खेती करू ओकर तजुर्बा बुझिऔ समयसे खेतीमे पानि खाद दैके कोशिश करिऔ कोन फसिल कोन टाइममे होइ छै जेनाकि धानके महिनामे अखाढ़ महिनामे बून्द गिरैए तऽ धानके लोक बिराड़ जेठसे गिरबैए अखाढ़मे रोपैए आसिन कातिकमे जाके धान कटै छै फसल जिनका जे भगवानके मरजी से होइए एक क्विन्टलके कट्ठाके धान गिर पड़ैए ओ धान लऽके अपना अपना समिति बजारमे बेचू गद्दीके द्वारा बेचिके संसारके अछि कातिक महिना मकइ गहूमके खेती होइए अल्लू रोपै छी किछु किसान भाइ मकइ रोपै छी रजमा बोकला धनियाँ तोरी सबकिछु करै छी सब बिक जिनका दोकानेके गिट्टी बालू सिमेन्टके दोकान करै छथि ओहिसे निवारण लै छै किनको पानेके दोकान छनि तऽ किनको चावल दालि गहूम राशन दोकान छनि केओ कपड़ेके दोकान खोलिकऽ छथिन ईसब हमरा समस्तीपुर जिलामे दोकान बहुत सारे अइ सोना चाँदी गहूम मकइ कपड़ाके पानके किराना दोकान सब भागै दौड़े सबकिछु सब लै छी सुनै छी देखिऔ सभ आदमी अपन अपन जिएके लेल किछु किछु तऽ कमाइए पड़बे करत करू खेती से जे आदमी लाभ होइए ततेक लाभ किछु से नहि यऽ खेतीमे बड्ड लाभ यऽ खेती करू आओर अन्य क्षेत्र अन्नसे बड़ा कोनो चीज नहि यऽ अन्न सभ आदमी भोजन करै छी अन्नदान करै छी अन्नसे अपन मकान दुआरि घर सबकिछु बनबै छी अन्न अन्न होइ छै बुझलहुँ खेतीके छोड़ब नहि केओ आदमी खेती केनाइ महा जरूरी छै अल्लू तीन क्विन्टल चारि क्विन्टलके कट्ठा गिरैए आओर गहूम एक क्विन्टलके कट्ठा गिरैए मकइ डेढ़ से दुइ क्विन्टलके कट्ठा गिरैए जेहन खेतीमे यूरिआ डी ए पी पोटाश मिक्सचर ईसब दिऔ ओतेक गिरैए धनियाँ बोकला रजमा सभ आदमी तऽ दाने खाइ छिए सबकिछु खेतीके विषयमे जानि लिअऽ आओर खेती करू माता एवम बहिनोसभ आदमी खेतीके विषय भाइओ लोकसभ आदमी खेती करू आओर खेतीके लाभ लिअऽ बुझलहुँ दोकान दौरी सबकिछु खोलिके बिजनेस कऽके अपन अपन गिरहस्थी सभ आदमी कोनाहितोके निवारण करू केओ पानके दोकान खोलिके तऽ केओ राशनके दोकान खोलिके केओ कपड़ाके दोकान खोलिके जिनका जे होइ छनि बड़िओ कचरीके दोकान खोलि लै छै किछु किछु तऽ करै छथि जिनका जे होइ छनि से अपन कऽके निवारण करै छथि बुझलहुँ मिथिलाके आदमीसभ जेना जिए छथि करै छथि तेना सभ आदमी निवारण करै छी बुझलहुँ आओर कि कहौँ आओर खेती हमर अहाँके पृथ्वी भगवान छथि अन्नपूर्णा जे अन्न दै छथि ओहि अन्न से सभ आदमी खाइ छी पिए छी रहै छी निवारण करै छी